जोंनि बर' हारियाबो आसामनिनो मोनसे थागिबि हारि जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो उम माखासे नेमखान्थि दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे नेमखान्थिफोर दङ गोदोनिफ्रायनो जों फालिबोगासिनो जोङो दोहोरोम दोहोरोम सिबिनाय बिदिनो माखासे जोंनिया दङ जोङो फलिबोगासिनो गोदोनिफ्रायनो जोंनि गुबै दोहोरोम होनोबा जोंना बाथौ दोहोरोम आरो जोङो बे बाथौ दोहोरोमखौनो सिबि सिबिबोनानै दिनैसिम दङ सिबिगासिनो दङ आरो गोदोनिफ्राय दिनैसिम जोङो माखासे नेमखान्थि फालि बोनानै माखासे फालिबोनानै जोङो माखासे नेमखान्थिफोरखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ आरो दाबो फालिगासिनो दङ नाथाइ बिनि गेजेरावनो बर'नि माखासे नेम होनोब्ला जेरै दोहोरोम फालिनाय आबाद नेमखान्थि खामानि दामानि मावनाय बिदिनो बर'फोरा आरो आबाद गाहाय हारि आबाद गाहाय हारि जोङो गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा आबाद मावनानै जाग्रा हारि आरो बिदिनो आबाद मावनानै जाग्रा हारि हिसाबै जोङो आबाद मावनानै जायो जोंनि बांसिन मानसियानो बर' हारि ओह बर' हारिफोर बर' हारिनि बांसिन मानसियानो जों आबाद मावनानै जायो आबाद मावनानै थांनानै थायो जों आबाद गाहाय हारि नालाय बेनि गेजेरावनो माखासे नेमखान्थि दङ जोङो जोंनि गेजेराव हाबानि नेमखान्थि दङ गोदोयावहाय हाबा बुङोब्ला जोङो गोदोयावहाय माखासे जोंनि बर'नि गेजेराव माखासे हाबानि नेमखान्थि दङ माखासे रोखोमनि हाबा दङ जेरैहाय जोंनि माखासे हाबा माखासे रोखोमनि हाबा दङ बे उम हाबा माखासे रोखोमनि हाबाफोरानो जाबाय जेरैहाय ओह गोदोयाव हाथा सुनि हाबा दङमोन आरो बेबायदिनो हाथासुनि हाबा दङ दंखा हाबनाय ओमफ्राय उम बिदिनो गोर्जिया हाबा बायदि बायदि माखासे रोखोमनि हाबा दङ बे बे हाबाफोरा माखासे सोलाइबोबाय दिनैसिम जोङो माखासेखौ नुनो मोनला नाथाइ गोदोयाव बेफोरबायदि हाबाफ्रा सोलिबोदोंमोन ओह बिदिनो माखासे नेमखान्थि दङ जेरै माखासे नेमखान्थिफोर दङ जेरैहाय जेरैहाय माखासे नेम नेमखान्थिफोर दङ जेरैहाय जोङो बायदिसिना दाय दोफोन जायोब्ला ओह दाय दोफोन मावोब्ला जोङो माखासे बादफोरबो दङ जेरै दाय दोफोन मावोब्ला बा ओह सुवा सुथि जायोब्ला जों माखासे बादफोरखौ जोङो ओह गोदोयाव नुनो मोनोमोन बे बादफोरा जेरै उम माखासे जेरै दावखि बाद खौलोबोद बाद बायदि बायदि बादफोर दं बेफोर बादफोरनि गेजेरजों जों गावगाव जोंनि समाजाव जानाय दाय बा सुवा सुथि दाय गोरोन्थि बेफोरखौ जों फोसाबलायनानै लायो बेफोरनि गेजेरजों माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों दाय गोरोन्थि मावलायोब्ला जों निमाहा होलायो बेबायदिनि निमाहा बिलायनाय निमाहा होलायनायनि गेजेरजों जोङो गावजोंगाव जोङो माहोनो खौसेयै थालायोबा जों गावजोंगाव गोरोन्थि मावब्ला निमाहा होलाय बिलायनाय बा निमाहा होलायनाय बेफोरबायदि ओह आसार खान्थिफोरा जोंनाव दं माखासे आसार दङ बिदिनो